अॼकल्ह जेके कपिड़ा फ़िल्मुनि में अचनि था हो कपिड़ा फ़ेमस था थी वञनि फ़िल्मुनि में जहिड़ी तरह जा कपिड़ा माण्हू पाइन था फ़िल्म स्टार पाइन था एक्टर पाइन था उहेई कपिड़ा सभिनि माण्हूनि खे खपंदा आहिनि वणदा आहिनि हिनखे असां ट्रेंड बि चवंदा आहियूं ऐं असां बि जेके आहियूं ॾाढी सारी फ़िल्मूं ॾिसंदा आहियूं ऐं हुनमें ॾाढा सारा कपिड़ा ॾिसंदा आहियूं छा करे की असां बचपन खां थोड़ा घटि कटल फ़टल कपिड़ा पाता आहिनि त असांखे घटि कटल फ़टल कपिड़ा वणंदा आहिनि असांखे थोरो सादगी वारा सिंपल थोरा सा सोबर वारा कपिड़ा जादा वणदा आहिनि पर मुंहिंजी धीअ आहे उहा बि कपिड़ा पाईंदी आहे उहा बि नंढा नंढा कपिड़ा त घटि ई पाईंदी आहे छो करे की मतिलब न वणंदो अथस उनखे बि पाएण पर जीअं असां कंहिं एक्टर खे ॾिसंदा आहियूं वॾो लहंगो पातो अथईं नयो स्टाइल पातो अथईं कुझु नई शइ पाती अथईं या अ अॼकल्ह ऑफ़ शोलडर कट शोलडर हीअ सभु हले पियो थो त उहो ॿारनि खे वणंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि वठी ॾियो या ठाहे ॾियो सिले ॾियो त असां कोशिशि कंदा आहियूं जादा त घर में सिलाई बुनाई अहिड़ी न कंदा आहियूं या त ॿाहिरो बि कॾहिं कॾहिं ॿिए खां सिबाराइ ईंदा आहियूं जंहिंखे अचे ऐं अगरि न बि अचे ईंदी आहे कंहिखों पोइ त वठी ॾींदा आहियूं रेडीमेड त घटि वठंदा आहियूं छा करे की रेडीमेड जी फ़िटिंग न ईंदी आहे सही सां त या त पाण ठाहे ॾींदा आहियूं या ॿिए कंहिंखां न ईंदी आहे काई डिजाइन ठाहिण काई शइ ठाहिण त ॿिए कंहिंखां ठहाराइ ॾींदा आहियूं पर असांखे बि एॾा सारा जेके आहिनि फ़िल्म एक्टरुं आहिनि एक्ट्रेसूं आहिनि ॾाढी वणंदियूं आहिनि जीअं कियारा अडवानी थी वई पाण बि हूअ सिंधी लॻे ऐं ॾाढा सुठा कपिड़ा पाईंदी आहे हूअ बि ऐं दीपिका पादुकोण लॻे हूअ बि कपिड़ा मलतिब अलॻि अलॻि कपिड़ा पाईंदी आहे ऐं ॾिसण में वणंदा आहिनि ऐं सोनम कपूर आहे हूअ ब ॾाढा सुठा सुठा कपिड़ा पाईंदी आहे आलिआ भट्ट आहे उहा बि सुठा सुठा कपिड़ा पाईंदी आहे ॾाढा अलॻि अलॻि शयूं पाईंदी आहे अलॻि अलॻि कुर्ता साड़ियूं ऐं ड्रेसियूं वेस्टन ड्रेसियूं बि पाईंदी आहे त एॾी ॾाढी सारियूं प्रियंका चोपड़ा बि थी वयी ॿाहिरि हली वई आहे उहा त अञा सुठा सुठा अलॻि अलॻि कपिड़ा जॾहिं फ़ैशन अवार्ड ववार्ड ॾिसंदा आहियूं कुझु शो वो त उनमें पाए पातल ॾिसंदा आहियूं उन्हनि खे ॾाढो ई सुठो लगंदो आहे ओहिड़ी सेम ड्रेसूं त असां न ठहाराईंदा आहियूं छा करे की पूरी सेम न हूंदियूं आहिनि कुझु कुझु भई स्टाइल ह हूंदो आहे कॾहिं की ॿाहूं ईंअ थी वियूं या गलो ईंअ थी वियो ड्रेस जो वणे थो त कंहिं बि ड्रेस में ओड़ो ई गलो विझराए छॾियोसीं त ईंअं कोशिशि कंदा आहियूं पर पूरी पूरी त न ठाहींदा आहियूं